नमस्ते मैम हाँ हेलो क्या मोबाइल लेना हाँ मोबाइल है मेरी उसका दाम पड़ सकता है पंद्रह हज़ार रुपये के आस पास आइएगा पंद्रह हज़ार पड़ता है हम लोग जैसे क़िस्त पर लीजिएगा लोन पर ओप्पो का दाम उसको अट्ठारह है हाँ हाँ रियलमी है दस हज़ार में हो जाता नोकिया मोबाइल है और देखें वही है नोकिया मोबाइल वह थोड़ा अच्छा नहीं चलता है फुटकर में वह कंपनी अब इतनी अच्छा नहीं जिससे वह आदमी ख़ुश रहे आप फोन लीजिए

फ़ोन ओप्पो है विवो है एप्पल है एप्पल यह पच्चीस हज़ार पच्चीस हज़ार से क्या मतलब इलेवन टू थ्री है ना फ़ाइव जी बी है रैम है

हाँ नहीं सर हाँ दूसरा है उनका जैसे ओप्पो है ओप्पो का बारह हज़ार में सिम्पल जी जैसा मोबाइल लीजिएगा वैसा रेट मिलेगा एक दम कम से कम का दस हज़ार है पड़ता है

बोले क़िस्त पर लेना पसंद करेंगे कि कैस पर क़िस्त पर अगर लीजिएगा तो दो हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेगा जी चौदह हज़ार रुपये लगेगा दस हज़ार मन्थ पर ओप्पो वाला पंद्रह हज़ार का

दुकान पर आइए आइएगा तब ना आइए हाँ